जानवर मालजाल देखभाल मम्मी पप्पा करै छिन आओर प्रजननके समय ओकरा अच्छा जगहमे रखल जाइ छै आओर ओकरा खानपानके लेल सूखा सूखा चीजके बेबस्था करल जाइ छै जाहिसँमे कुट्टी कुट्टीमे वएह जनेरा आओर नस्ल जे हइ देशी हइ आओर ओकर भोजन भोजन हमसब अधिकतर चोकर खुएलहुँ चोकर नहि रहै छै तऽ सुधा दाना खुएलहुँ सुधा दाना नहि रहै छै तऽ बाँसके पत्ता खुएलहुँ प्रजननके समय सबसँ अच्छा होइ छै बाँसके पत्ता बाँसके पत्ता मालजालके बहुत फायदा करै छै जाहिसँमे प्रजननके समय ओकरा बोखार लागि गेलै बोखार लागि गेलै तऽ ओकरा बाँसके पत्ता खिआबै तऽ ओ किछु देर बाद सही हो जेतै आओर ओकरा बहुत तरहसँ देखभाल करल जाइ छै देखभाल करैलए आओर ओकरा खाना पीनाके लेल खाना पीनाके लेल एकठो मशीन रखल गेलै हँ वही कुट्टी काटैवला जाहिसँमे ओकरासँ कटा सकलै हँ धान जनेरा

घास घास ओ ई सब चीज कटा सकलै हँ